आज के डेट में सरकार जो है जो ग्रामीण के अंदर में क्षेत्र के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि समुदाय के अंदर बीमारियों को शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रम कराए जाए जैसे कि फलेरिया हो गया मार्केट के अंदर में अभी डेंगू का समस्या है बहुत से बहुत ज़्यादा हर घर में ही सरकार कोशिश करता है जो मच्छर का छिड़काव किया जाए दवा के ऊपर में जिस घर के अंदर कहीं पर भी नाला वाला में पानी न लगा रहे हर जगह में ऐसे कूलर या कूलर है उसको अंदर में भी साफ सुथरा रखो जिससे मच्छर का एक जमावड़ा न हो जिससे रिलेटिड डेंगू फैल रहा है जिससे डेंगू से बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो रही है सरकार यही कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो समस्या के डेंगू की समस्या न हो मार्केट में बीमारी हैजा फैलरा आज की डेट में बहुत उपयोग हो रहा है इसलिए सरकार हर जगह पर हर स्वास्थ्य केंद्र में ही कोशिश कर रही है की बीमारियाँ जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जितना हो सके उतना कम से कम मात्रा में फैले इसके लिए सुझाव दे रही है सरकार साफ सुथरा पर ज़्यादा ध्यान दे रही है जो हर इंसान को यही कोशिश कर करने को प्रयास कर रही है कि जो आप जितना से जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखे और भविष्य के अंदर में जाकर जहाँ कि के कोई साफ तरह कि कोई दिक्कत न हो ना की कोई प्रॉब्लम हो फिर रिलेटेड कोई भी कैंप या कहीं पर भी सरकार यही कोशिश कर रही है आज कि डेट में कोई डेंगू या फलेरिया मलेरिया कि तरह कि कोई बीमारियाँ हो उससे भी रेलेटिड कोई प्रॉब्लेम न हो जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में यही कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना हर वर्ग के लोगों को जागरूक किया जाता है कि जो आप यह बीमारियाँ इससे बचिए ताकि इस तरह के कोई प्रॉब्लम आपको रिलेटेड न हो जैसे आज के डेट में गाँव के अंदर में हर समस्या हो गया डेंगू का डेंगू जैसे फैलाव हो रहा है कि हर समस्या हर गली नुक्कड़ पर यही बताया जाता है जो मच्छर का जितना हो सके उतना मात्रा में आप उसकी सहजता करें जा कर जहाँ पर कोई जगह पर पानी लगा है उसको पानी ना लगने दें जमावड़ा न होने दें घर के अंदर में साफ सुथरा रखें जिस तरह से कोई की तरह का छिड़काव आज कि डेट में यह भी सरकार कोशिश करें हर घर छिड़काव हो जो कि ताकि मच्छर का मात्रा कम से कम हो शाम के टाइम में जितना माल जाल रहे लगते मवेशी वगैरह जो होते हैं उसके रिलेटेड भी बहुत आज की डेट में गाँव में बीमारियाँ फैल रही है जिससे कोई तरह कि दिक्कत न हो भविष्य के अंदर में और यही सरकार चाहती है कि हर तरह की बीमारियों से निपटारा हो